मेरे घूमने फिरने के कारण है कि दुनिया के बारे में जानना और वहाँ मुझे नए नए जगहों पर घूमना बहुत पसंद है और वहाँ की प्रकृति के नेचर वहाँ के नए नए चीज़ों को देखना उनके बारे में रिसर्च करना और मैं अक्सर कोई यात्रा करते रहता हूँ अभी मैं फ़िलहाल ही में बनारस गया था वहाँ बहुत कुछ देखा में लखनऊ गया और ऐसे बहुत सारे जगाहों पर गया जहाँ मैंने नई नई चीज़ें देखी और नए नए नेचर के प्रकृति के को जादू देखें